मां रतन लाल भाटिया बिजली जो नम्बर ई ऐं हीउ तव्हांखे टाटा पावर वारनि खे रिक्वेस्ट थो कयां त मुंहिंजी जेको मुंहिंजो जेको घर में मीटर लॻल आहे घरेलू मीटर उन में मुंहिंजे कंजप्शन खां या जेको आहे मां उपभोग कंदो आहियां उन खां वधीक मतिलबु बिजली दर्ज थी थिए इन करे महिरबानी करे तव्हां उन मीटर खे चेंज करण जी या उन खे मोखिक मुआइने ते ॾिसी ऐं मतिलब त उहो मीटर तेज त नथो हले उन खे सुधारण लाइ लैब में मोकिलींदा ऐं यां उन खे नओं मीटर हणी ऐं मुंहिंजी समस्या जो समाधान कंदा